मैं पौधों को उगाने के लिए खाद का इस्तेमाल करती हूँ और उसी खाद में जो मिट्टी मिली होती है उसका भी इस्तेमाल करती हूँ